असां सिंधी आहियूं सिंधी त ॻाल्हाए था सघूं पर ॿाहिरि वञूं था त ॾाढी मुश्किल थी पए ॿाहिरि वञूं था त कंहिंखे सिंधी अचे ई कोन थी बोर्ड बि हिंदीअ में लॻल आहिनि ऐं इंग्लिश में लॻल आहिनि ऐं न को पेपर में थो सिंधी लिखियलु अचे न को उन में थो सिंधी लिखियलु अचे किथे बोर्ड बि सिंधी कान्हनि असां त हुशियारु आहियूं सिंधी अचे थी पर कंहिंखे अचे ई कोन थी सिंधी असां ॿाहिरि वञण खां पोइ ॾुखियो थो लॻे ॾाढो मुश्किल थी पए कंहिंखे सिंधी न अचे त असां गुजरातीअ सां गुजराती था ॻाल्हायूं मराठीअ सां मराठी ॻाल्हायूं अंग्रेज़नि सां अंग्रेज़ी ॻाल्हायूं हिंदी हुजनि त हिंदी ॻाल्हायूं असांखे त सभु भाषाऊं अचनि थियूं असां ॻाल्हाए था वञूं पर साम्हूं वारा असांसां ॻाल्हाए ई कान था सघनि उन्हनि खे न सिंधी अचे न ॿियो कुझु अचे असां त ॿाहिरि निकिरूं त असां खे मुश्किल थो पए असां खे सिंधी अचे थी त असां सिंधी ॻाल्हाए वञूं था ॿाहिरि ॿियनि सां असां सभु भाषाऊं ॻाल्हाए वेंदा आहियूं